जानवर घणई तरह जा थींदा आहिनि ऐं घणई सभिनी जानवरनि जो खाधो अलॻि अलॻि थींदो आहे जीअं घोड़ो घासि खाईंदो आहे गांइ बि घासि फलु रोटी खाईंदी आहे ऐं मुर्गियूं दाणो खाहिन खाईंदियूं आहिनि कबूतर मकई खाईंदा आहिनि अहिड़ी तरह सां सभु जानवर अलॻि अलॻि तरह जी अलॻि अलॻि तरह जो खाधो खाईंदा आहिनि ऐं सभिनी जानवरनि जो अलॻि अलॻि खाधो हूंदो आहे अहिड़ी तरह सभिनी जानवरनि खे जीअं तोतो मिर्चु खाईंदो आहे ऐं चिड़िया चांवरु खाईंदी आहे ऐं सभु जानवरनि जो अलॻि अलॻि तरह जो खाधो हूंदो आहे घोड़ो गांइ कुतो सभु जानवरनि जो अलॻि अलॻि खाधो हूंदो आहे ऐं तोतो जीअं मिर्चु खाईंदो आहे ऐं नंढा जीअं हूंदा आहिनि गांइ घासि खाईंदी आहे ऐं हेन कबूतर मकई खाईंदा आहिनि अहिड़ी तरह सभु जानवरनि जो अलॻि अलॻि खाधो हूंदो आहे ऐं ऐं सभिनी जानवरनि खे अलॻि अलॻि खाधो खाइणु पसंदि कंदा आहियूं ऐं अहिड़ी तरह सभिनी जानवरनि जो खे रो हेन जीअं मकई थी घासि फूसि घासि थिया ईअं सभु जानवरनि जो अलॻि अलॻि तरह जो खाधो हूंदो आहे ऐं असां मां पहिरीं गांइ खे घासि खाराइणु पसंदि कंदी आहियां हूंअ त सभिनी जानवरनि खे जीअं कु गांइ खे घासि कुते खे रोटी असां रोटी मां ॾींदी आहियां गांइ खे घासि खाराइणु पसंदि कंदी आहियां अहिड़ी तरह सभिनी तरह जानवरनि जो खाधो जेको हूंदो आहे हुअ अलॻि अलॻि हूंदो आहे जीअं कुते खे रोटी ॾियो ऐं हेन गांइ खे घासि ॾिबी ऐं घोड़ो बि घासि खाईंदो आहे ऐं तोतो साओ मिर्चु खाईंदो आहे ऐं चिड़िया चांवरु खाईंदी आहे अहिड़ी तरह सभिनी जानवरनि जो जेको हूंदो आहे अलॻि अलॻि खाधो हूंदो आहे